हैलो हँ अहाँ भोजनालयसँ बाजि रहल छी हम खानाके ऑर्डर देने रहियै ओ हमरा मतलब काल्हि तक पहुँचि जयबाक चाही आओर खानामे ई ध्यान देबै कि बासी नहि होइ आओर कियाकी एहन छै कि गर्मी पड़ि रहल छै आ कनिको देरीके बनल खाना अगर मानि लिअ अहाँ मिक्स कऽ देबै मतलब फेँट देबै तऽ आबैत आबैत हमरा टाइम लागि जायत तऽ ओहि लऽ कऽ ई समस्या भऽ सकैत छै कि ओ खाना हमरा लेल फायदेमन्द नहि भऽ कऽ अहितकर भऽ जायत पैकिंग नीक करब धन्यवाद